بچپن میں مجھے دوڑ دوڑنے کا بڑا شوق تھا کیونکہ میں ورزش کرتا تھا اس ٹائم میرا جسم بھی ٹھیک ٹھاک تھا کیونکہ جو میرے والد صاحب ہیں وہ میرے پیچھے رہتے تھے وہ چاہتے تھے میں اچھا دوڑنا سیکھوں تو وہ بھی میرے پیچھے رہ کے میرے سے ورزش کرواتے تھے دوڑاتے بھی تھے ایک مرتبہ ساتھ میں کہنے لگے لگے کہ بھائی آپ میں آپ کے بچے سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں تو والد صاحب نے کہا اس ٹائم جسم ٹھیک ٹھاک تھا میرا کہ کہ بھائی کر سکتے ہو مقابلہ تو پھر میں نے جو ہے ان سے مقابلہ کرا ہے مقابلہ کرنے کے بعد میں ورزش کرتا تھا اور دوڑ بھاگ میں حصے بھی لیتا تھا تو میں جیت گیا تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ بھائی نہیں دوبارہ سے مقابلہ ہوگا تو اس میں دوبارہ سے بھی اگر مقابلہ ہوا تو بھی دوبارہ سے بھی میں ہی جیت گیا کیونکہ میں محنت کرتا تھا اس ٹائم اب چھوڑ دیا محنت کرنی میں نے تو اس لیے اب شوق نہیں رہا پہلے شوق بہت تھا اس چیز کا مجھے